बोलिऔ ने बोलिऔ ने हे अइ सहरसा जिलामे महिषीके पहिने बता दै छी हम महिषीमे छै तारा अस्थान यानी कि तारा माइ तारा माइ तारा माताकी मन्दिर हम तारा माताकी मन्दिर अहाँके बतबै छी अहाँ कतऽ सँ अएलिए अच्छा ठीक छै तहन पहिले हम तारा माइके मन्दिरके बारेमे बतबै छी ओकर बाद हम कारू बाबा मन्दिरके बारेमे बताएब अहाँ ओतऽ से पहिने अहाँ तारा माइके मन्दिरके बारेमे सुनिऔ तारा माइ जे छै ने तारा माइ देखिऔ तारा माइके बहुत दूर दूरके आदमी आबै छलै बहुत तारा माइ फूल पत्ती अगरबत्ती जल समझलिए तऽ जल आब पूजा पाठ करै छै तऽ दसहरा मेला जानै हइ

ओना तऽ रोज ओना तऽ रोज छागर कटै छै मगर दसहरा मेलामे समझलिए दसहरा मेला दसहरा मेलामे पारा कटै छै छागर कटै छै जे चीज होइ छै से चीज कटै छै तऽ अहाँ सुनै अहाँ अहाँ घुमैके अइ अहाँके हँ आओर चीज हँ एकटा छै कारूबाबा थान महिषीमे छै एकटा कारू महिषीमे छै एकटा कारूबाबा थान जे अहाँ घुम कारूबाबा थानमे कि होइ छै अहाँके बतबै छी कारूबाबा थानमे ई कारूबाबा थानमे ई होइ छै जेकि कि कहै छै दूध जकर गाइ लागै छै ने गाइ जे जकर गाइ जे बच्चा दै छै समझलिए तऽ ओकर ओकर गाइ ओकरा ओकर दूध लऽ कऽ जाइ छै कारू बाबा स्थान ओकरा लऽ कऽ जाइ छै कारूबाबाके पाएरमे धऽ कऽ पूजा करे छै पूजा पाठ करिके ओकर ओकर ओकरा पहिने ई सुनिऔ ने कारूबाबा थानमे जाकऽ तऽ दूध चढ़बै छै दूध चढ़ाकऽ तकर बाद ओकर खीर बनै छै खीर बनिके सबके खाइ छै प्रसादीके रूपमे समझलिए आओर अहाँ सुनैलए चाहै छिए मन्दिर

आओर बतबै छिए एगो एगो छै मण्डन मिश्र ओ मण्डन मिश्रके घर ओत्तहि बतबै छी पहिने मण्डन मिश्र संस्कृतेमे बात करै छलै समझलिए ओकर जे सुग्गासब जे छै ने ओहो संस्कृतेमे बात करै छलै आओर अब भी संस्कृत अब मण्डन मिश्रके बहुत नामी छै बहुत नामी छै समझलिए ठीक छै राखिऔ